हेलो मां कशिश नाले तां तव्हां जे कैब एजेंसीअ मां कैब बुक कई हुई मां कैब जी बुकिंग कई हुई ॿीं वजे जी पर तव्हां जी कैब टीं वजे ते पहुंती आहे जंहिं जे करे मुंहिंजी छहें वजे जी फ्लाइट हुई उहा मिस थी वई त हाणे मूंखे सते वजे न पहुंचायाईं एयरपोर्ट ते जी जी मुंहिंजी लद्दाख वञण जी फ्लाइट हुई उह मिस थी वई त तव्हां जो जेको कैब वारो आहे उहो अॾो लेट आयो जंहिंजे करे मुंहिंजी फ्लाइट मिस थी वई जी जी उहो न उहो त हाणे ठीक आहे पर हाणे मुंहिंजी फ्लाइट मिस थी वई ॿी जी सॾियो कलाकु लेट आयो हा हा हा उहो सॾियो हिकु कलाकु सॾियो लेट आयो त हाणे ॾिसो इन में कंहिंजी ग़लती आहे हाणे तव्हां जे कैब ड्राइवर जे वजह सां त मुंहिंजी त लद्दाख वञण जी फ्लाइट मिस थी वई न जी त हाणे तव्हां हाणे तव्हां सा मां ऐतिरी उम्मीद थी रखां तव्हां सिर्फ़ु मुंहिंजा जेके अमाउंट आहे जेको उहो रिफ़ंड करे छॾियो मूंखे मुंजा पैसा रिफ़ंड करे छॾियो जी जी मां तव्हां खे बैंक अकांउट मोकिलियांव थी पंहिंजी मां बैंक जी सॼी डीटेल्स मोकिलियांव थी व्हाट्सएप ते त तव्हां मूंखे सिर्फ़ु जेको मुंहिंजो अमाउंट आहे उहो सिर्फ़ु रिफ़ंड करे छॾियो मूंखे तव्हां जी सर्विस बिल्कुल न वणी तव्हां जी तव्हां पर न न पर इएं न थींदो आहे मूंखे तव्हां जी सर्विस बिल्कुल न वणी हा हा जी जी तव्हां तव्हां उहो त ॾिसो पर मूंखे रिफ़ंड त मां तव्हां सां ऐतिरी उम्मीद त रखांव थी महिरबानी करे तव्हां रिफ़ंड त ॾई छॾियो जी